संनायनि सिगां जोङो थियारि खालामनायखौ बुंनो थाङोब्ला अनेक रोखोमनि अनेक थियारि खालामनांगौ जायो जेरै जोङो सबाय ओंख्रि साम' सबायजों साम' संनोब्ला खोनानायावसो मोजां जानायावथ' जोबोद गोथाव सबाय ओंख्रि सबायजों साम' संनोब्ला जोङो सबायखौ एवनानै हुख्रेमनानै लानांगोन बेनि उनाव साम'खौ मोखां बायनानै बा खन्नानै लाबोनानै साननै सानथाम सोमना दोननांगोन आरो बेनि उनाव जोङो मोजां सुनानै बिनि दाखिनि गारनांगोन खिथु गारनानै आरो बिराद मोजां हुनानैसो जोङो सोमनानै दोनफिननांगोन आरो सोमनानै दोननानै सबायखौ रुनानै लानांगोन सबाय रुनायावबो जों खारै नङाब्ला सबाया रुया खारैखौ आरो जोङो मोननो थाङा जानला मानलानिफ्राय खारैयाबो आरो अनेक रोखोमनि अनेक खस्त' खालामनांगौ बुंनो थाङोब्ला जोङो थालिर आथियानि खारैया गोथावसिन जायो आरो थालिर आथियाखौ जेरै जोङो मादाखौ दाननानै फोराननानै सावनानै ओमफ्राय सरनानै बेखौ खारै बिदै खालामनानैसो जोङो सबायाव होयो आरो जोङो खारैखौ सबाय देन्थाखौ सावनानैबो बानायनो हायो बेसर देन्था बेसर साबाखौ सावनानैबो बानायनो हायो किन्थु जोंना थालिर मादानि खारैखो गोथावसिन जायो होनाननै बयबो मिन्थियो आरो बिदि संनानै जोङो सबाय साम'खौ गोथावसिन खालामनो हायो आरो फारसेथिं रेडि खालामनायनि खोथा बुङोब्ला आरो अनला दाउ संनोब्लाबो जोङो नै दाउखौ गोदानानै साब दै गुदुं फुदुंनानै साफ्फा खालामनानै गोदानानै लाग्रोनांगोन अनला जानोबा अनलाखौ सोमनानै दसे दोननांगोन सुनानै दै सर' होनांगोन दै सर'खांनायनि उनावसो जों उवाल बा देंखियाव देनानै संनो हायो आरो बेनि उनावसो जोङो अनला दाउ ओंख्रिखौ संनो हायो खोनानायावलाय मोजां जानोबो गोथाव किन्थु खस्त'आ बिराद आरो आरो फारसेथिं जोङो नाफाम बाथोन जायो जोंनि बर'फोरा नाफाम बाथोन देनायावथ' आरो नाफाम देनायावथ' आरो अनेक खस्त' दैनिफ्राय लाबो एबा बायनानै लाबो नाखौ सायनानै मोजां सुनानै गोरान फोराननानै बेखौ फोरानखांनायनि उनावसो थास' हानानै थास'खौबो सायनानै लेमनानै इसे फोराननानै लानानै जोङो उवाल बा देंखियाव देनानै नाफामखौ औवा हासुं बा मोजां बयामाव सोना दोननानै जोङो मास दान मोननै बा मोनथामनि उनाव फेसेवनानै दोननानैसो जोङो नाफामखौ नाफाम महर मोनो आरो नाफामा जोंनि बर'फोरनि बयनिख्रुइबो थावसिन मैगंं थावसिन ओंख्रि थावसिन बाथोन होननानै जों बयबो मिन्थियो नाफाम बाथोन होनबा जोंनि बर'फ्रा बयबो लुगैजोबखायो खोनाबानो लुबैयो आरो फारसेथिं जोङो जोंनि बर'फोरा खांख्राइ मैथा बिराद मोजां मोनो खांख्राइ मैथा जों दा देज्लां फैसिगोन लाय नै एप्रिल मे मासनिफ्राय एप्रिल मे जुन जुलाइयाव जोङो मैथा एप्रिल मे मासनिफ्राय मैथा गोरलै खांख्राइ खांख्राइ मोननो आजिखालि खांख्राइखौबो बारा मोननो थांला दुब्लि बारियाव दुब्लियाव अनेक मेदिसिन मुलि माइनि हासार होनायनि थाखाय खांख्राइखौ लाबोनानै सोमनानै सायनानै सो जोङो मैथाजों सङो खांख्राइ मैथा होनोबा जोंनि बर'फोरनि थाखाय एखेबारे खोनाबानो खुदै गलायथारो आरो लगैनाय खांख्राइ मैथा खांख्राइ ना मैथा खांख्राइ ना मैथा बेफोरखौथ' जि गोथाव मोनखायो जि लुबैखायो जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'फोरनि ओंख्रिफोरा जोबोद गोथाव गोथाव आरो नै फारसेथिं लाफा मैद्रु दा जोङो नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारी मासआव जोङो लाइ लाफा मुला मैद्रु जानोब्लाबो जोङो बेखौ रेडि खालामग्रोनांगोन फारसेथिं खानानै लानांगोन मोजाङै एम्फौ एनला जांख्रिनानै सायनानै सोमना दोननानै सुनानै हा बालाखौ खारहोनानै संनानैसो जोङो जानो हायो रेडि खालामग्रोआबानो जोङो जानो हाखाया लाइ लाफा मैद्रुखौ बेनि गेजेराव अनेक रोखोमनि अनेक हायनो हागौ हाग्रा बंग्रा माबा माबि बेफोरबो थाफायो ना ओंखायनो जोङो रेडि खालामनानै माबानानै लायो बेनि उनावसो जोङो लाफा मैद्रुखौ मोजाङै जानो हायो आरो आरो जों मा बुंबावगोन जोंनि बर'फोरनि ओंख्रियाथ' अनेक दङ खिन्तु बुङोबा गोसोआव फैलायलाङा आरो बेफोर अनेक अनेक रोखोमनि ओंख्रि संनानै अनेक आरो जोङो बर'फ्रा जों दा जुन जुलाइ मासआव मेवा गोरलैजों मेवा औवा मेवायनि मेवाजों अनला ना अनला दाउ अनला मेवाय अनेक मोजां संनानै गोथाव संनो गोथाव मोनो जायो अनला मेवाय दाउ जानोबाबो नों मेवाखौ दाननानै लायग्रोनांगोन मेवा दाननानै लायनानै हांनानै अनला देनानै आरो खारै सारै होनानैसो जों अनला मेवाय दाउ संनानै जानो हायो अनला मेवाय दाउ होनबाथाय जोंनि बर'फोरनि बइनिख्रुइ थावसिन ओंख्रि होननानै जों सानो आरो अनला मेवाय दउआनो बिराद नामजादा बिराद गोथाव जाबाथाय जाबाय थाथावथाव खारै ज्रोम होननानै